ہمارے علاقے کا بنیادی پیشہ مٹی کے برتن بنانے کا ہے اِس میں الگ الگ طرح کے برتن بنائے جاتے ہیں جس کی نمائش بھی لگائی جاتی ہے جس سے باہر کے لوگ آکر اُس نمائش کو دیکھتے ہیں اور اُس میں برتن خریدتے بھی ہیں مٹی کے برتن اتنے اچھے اتنے خوبصورت ہوتے ہیں کہ وہ لوگوں کو خریدنے پر مجبور کردیتے ہیں جس کی وجہ سے وہاں پہ علاقے میں بہت سے لوگ آتے ہیں باہر کے مقامات سے